हैलो नमस्ते होर केह् हाल चाल एह् बिज़ी तां निं ना इयै में हां किन्ना नुकसान होया हैलो में हां इयै आक्खा दे हे की जेह्ड़े बच्चे कोरोना दी बजह कन्नै स्कूल निं आई सकै उंदा किन्ना नुकसान होया अं आं निक्के बच्चें जादा सफर कीता ते पेरेंट्स नै इन्ना खास ध्यान दित्ता नेईं इंदे उप्पर एह् खेल कूद करदे रेह् आं अं आं आं आं बड्डें क्लॉसें दे बच्चें गी बगैर पढ़े पास करदे रेह् ते हून उंदा बी मन निं करदा ऐ की अस पढ़चै अं आं आं हून इयै की जिसलै अग्गें लग्गगे पढ़ना ती भी लग्गना पता आं कोई गल्ल निं तुस पढ़ाई देओ भी करगे गल्ल ठीक